क'क्रझार जिल्लानि बारहावाखौ बुंनो थाङोब्ला क'क्राझारा मोनसे बर'फोरनि नोगोर नाथाय बेयाव गुबुनफोरनिबो मैखोम सुबुंफोरखौ थानाय नुनो मोनो नाथाय बेफोर थानायनि गेजेरजों मोनसे मुवा बेसाद एबा बायनाय फान्नायफोराबो सोलियो बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे गाज्रि बेसादफोरखौ गारनायनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा दिनैसिम नुनो मोनैखौ थाङोब्ला क'क्राझार जिल्लानि बारहावाखौ गाज्रि होन्नानै बुंनो हायो बेनिफ्राय बेखौनो बुंनो हायो दि बे गोलोम बोथोरनि गोलोमनाय बोथोराव आव बोथोरा गुदुंसिन जायो इयो बेनिफ्राय बिफां लाइफां गैयिनि जुनैबो गोलोम बोथोराव गरमा बांसिन जायो बिनिफ्राय अखाफ्राबो नांगौखिनि हाया जायो आरो नांगौ समाव अखानि बिबांआ खम जालांनायाव हाफ्रा रानस्राव जानायाव याव बोथोरा गुदुंसिन जानो हमो